घुमट घुमट आमचें हें एक कल्चरल वाद्य तेजी जर आकृती पळयत जाल्यार न्ही ती मातयेच्यान केल्या ती कला आमची आर्ट आर्टिस्टीक कला तेजें जें चामडें लावप ती सुद्दां एक कला तें सगळ्यां कडेन मेळना आनी सगळ्यांकूय तें जमना आनी क्राफ्ट दुसरें हितून पळयत जाल्यार न्ही आमच्या गोंयांत कल्चर इतको बरो आसा आर्ट एन क्राफ्ट इतको बरो आसा की पयलींच्या काळांत लोक न्ही अशी चुडटांचीं मल्लां करतालीं कॉकॉनट शॅल जो आसता जेका आमी कट्टी म्हणटात तेजी दवले करतालीं आमीं चुडटां विणून हेट्स वा आनीक अशीं मल्ल विणून मागीर तेजीं अशीं रेनकाॅट कशीं करतालीं सो आर्ट एन क्राफ्ट आमचो खूब डेवलाॅपड आसा आनी हो आमचो कल्चर दाखयता इफ तुमी बीग फूट ह्या जाग्यार वचत जाल्यार आमचो गोंयचो कल्चर कितें आसा तो तुमकां कळटलो